असाजे थाणा ज़िला में मुसाफ़िर करण जा कई तरह जा बंदोबस्त थियल आहिनि जीअं त अगरि असांखे रस्ते था वञण हुजे त ऑटो जी सुविधाऊं ऐं कैब जी सुविधाऊं आहिनि रेलवे में जीअं त लोकल ट्रेनिनि जी सुविधाऊं आहिनि एयरपोट असांखे किथे ॿाहिरि जल्दी में वञिणो आहे त हवाई अॾनि था जहाज वेंदो आहे जंहिं में असां मुसाफ़िर सुठी तरह करे सघंदा आहियूं घटि टाइम में ऐं सरकारि तरफ़ा अहिड़ियूं बि आहिनि बसूं जंहिं में शेयर ते असांखे हिकु हंधि हिकु जॻह था ॿिएं जॻह ते वञण हुजे त हुन में घटि पैसा बि लॻंदा आहिनि आम माण्हूअ लाइ थाणा ज़िले में लोकल ट्रेनुनि जो बंदोबस्त थिअल आहे ऐं शेयर टैक्सिनि जो बि बंदोबस्त थिअल आहे शेयर ऑटो जो बि बंदोबस्त थिअल आहे जंहिं में कंहिं खे बि वधीक या घटि पैसा न हिकदमि घटि अघु में उहो पंहिंजे जॻहि ते पहुची सघंदा आहिनि ऐं असांजे थाणा ज़िला में जॾहिं बारिश ईंदी आहे तॾहिं रोड था जेकी गाॾियूं वेंदियूं आहिनि हुन में मुसाफ़िर करण में जाम तकलीफ़ थींदी आहे जंहिं में असाजो टाइम बि जाम बर्बाद थींदो आहे ट्रैफिक ऐं वजह सां ऐं रोड जी हालतूं बि जाम ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि बारिश में जंहिं में खॾा जाम थींदा आहिनि ऐं हिन में एक्सीडेंट या केस बि जाम थींदा आहिनि